हैलो हैलो तुस बच्चे स्कूल क्यों नेईं आंदे केह् होई गेआ थुहानू कदूं दा चढे़ दा डाॅक्टरे गी दस्सेआ तुसें

थुआढ़ा सनाना फर्ज नेईं हा स्कूल दी मैडम गी सनाई ओड़चै ते एह् धोड़ी ऐ थोह्ड़ी होश रक्खनी चाहदी स्कूल सनाना चाहिदा इयां थोह्ड़ी हाजरी नेईं पूरियां होनियां ऐ ते कियां पेपर तुसें परीक्षा कियां होनियां थुआढ़ियां तुसें केह् करना